औ माबा खबरमोनलै गसाइगावाव थांनांगौमोन औ बेरायला हैनांगौ दंमोन एसे खामानि दंमोन सोलाबा थांनो हेलमेट गैया आरो नोंनाव आइया दाख्लिसो नुदोंमोन ना सोरबा लांथ'दों मालायनिसोमोन लाबोथ'नायसोमोन आंनावबो गंसेल' दं पुलिस थायो ना मायो अफा अफाय दत'मा बाजाराव सिखाव लामाफोर गैया नामा सिखाव लामाफोर सिखाव लामाफोर गैया सिखाव लामाजों थांना सिखाव लामाजों थायो होनबालाय ओरै खालामनांसिगोन स'से सालायसै पुलिसफोरखौ नुवोबा नों ओंखारथ'दो आमफ्राय ससे थाबायलांदो नोङो औ स'से जेनेबा माबा चारियालि बै शिव मन्दिराव नुबा नों ओंखारथ'दो नोङो आमफ्राय स'से बै दत'माजों थाबायलांदो नोङो आं दत'मायाव थाहैथ'सै जाया होनबा बिदि खालामबा ए लाइसेन्चसयाबो बावदोंसो अर्जिनेला सफैयाखै दाबो लार्नारसो दं होनबा बेखौ र' एसे खबर लाहर गोरनांसिगोन आं लोगोफोरनाव

थांनाया बुर्जामोनलै एसे पार्टि दंमोनना नोंखौ लांफानो नागिरदोंमोन आं नों थां नों थांनो मोनथाराखै होनदोंमोन ना ओंखारनो लाहार फाहार खालामदोंमोन आं बेनिखायथ' थांनो होननानै हाब गावनि बार्दे पार्टि दंनो बुर्जाफैनो हायोबा मोजांथारलै नोगोद गिदिद अमा सिथारबाय आं होनहरथारदों ओंखायनो नोंखौ लेंदोंमोन आं दसे बाइक गैयाबाथ' कार कारफोरखौनो लेंहरनांसिगोन उफाय गैला गावसोरखौनो र' हेलमेटखौनो नागिरसां र' सासे लोगोनाव दं होनदोंमोन सिखाव लामाजोंबो बिसास गैयाना स'सेल' थांगोरनो हागोन होनबा र' मैन मोनफिनो ना सिखाव लामाजोंथ' डाइरिक स'हैथाराना होनबाथ' र' सासे लोगोनाव नागिरसै बेनाव लाइसेन्चसबो थानो हाखागौदां अरजिनेल बे दां आंनि सिगां बानायखानायमोन बेयो बेनाव थानो हागौ आरो आंनि आनदासाव बेनाव थागोन आमफ्राय बेखौ लांफानांसिगोन जों हेलमेट औ दे होनबा नों ओंखारनानैल' थादो दा आटतासोबा लामा गोजानबोना लोंन' लोंनांगौ बियारफोरबो बायखानाय गैयानो बायहैनांगोनसो नो बायनानै दोननो हास्लाबाखैनो हाखु दाखु ताकाखौ गाव उनाव होफिनजोबगोननो नांगौबा आं बाराखौनो होगोनसो होनबाय बायनानै लांसै नांगौबा गावनाव उनाव गंसेनि दामाव गंनै खोन्थासै दामखौ दे होनबा